रोटी ठाहिण खां अॻु फ्रिज मां मां सभु जेका बि भाॼी मूंखे ठाहिणी आहे उहा कढी रखंदी आहियां उनखे धोई करे हुनखे छिले करे ऐं हुनखे कटे करे तेसिताईं ढके रखंदी आहियां जेसिताईं मां ॿिया सामान कढां हुनखां पोइ लूणु मिर्चु हैड धाणा वग़ैरह बि मां ॾिसी रखंदी आहियां की सभु पिया आहिनि हुनखां पोइ असां हुननि में वधीक इस्तेमालु कंदा आहियूं थूम ऐं अदरक हुननि खे छिले करे धोई करे साफ़ु करे मां रखंदी आहियां सावा मिर्च बि कढी रखंदा आहियूं ऐं जेको असांजे तंदुरुस्ती लाइ ज़रूरी आहे कढ़ीपत्तो उहो बि कढी रखंदी आहियां ऐं हुनसां गॾु असां सिन्धियुनि जी मानीअ खे वधीक सुठो ठाहिण जे लाइ जेको असांखे शइ खपंदी आहे उहा आहे साओ मसाल्हो उहो बि मां चङी तरह साफ़ु करे करे हुनखे बि कटे करे तियारु रखंदी आहियां जीअं मूंखे पोइ रोटी ठाहिणु महिल काई बि तकलीफ़ु न थिए